تحریر میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایک بار ہی میں چیز کو نہیں لکھ لیتا میں ایک چیز کو کم اَز کم جو شائع ہونے کے لیے جانی ہے یا جسے کہیں چھپنا ہے اسے تین بار لکھتا ہوں اس طرح سے اس میں جملوں کی ساخت کہیں درست نہیں ہے تو اسے درست کرتا ہوں یا پھر یہ کہ کوئی ایسا پیراگراف ہے جو زیادہ ہو گیا ہے یا پھر کوئی ایسا پیراگراف ہے جو اپنی اور زیادہ وضاحت چاہتا ہے یا پھر اس سے کردار کی بہت زیادہ وضاحت نہیں ہو پاتی تو میں اسے کاٹ دیتا ہوں تو اس طرح سے حق کو اضافے کے ذریعے میں تحریر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں